बैंक बिच्च केह् होंदा कि जियां साढ़े खाते खाते होंदे तां ओह् लिंक होंदे तां बैंक च केह् होंदा केई बारी बड़ी सारी चेंजिंग औंदी उंदे बिच्च केह् होंदा कि ओह् उंदी केई बारी सर्विस बड़ी घट्ट चलदी पिछली बारी केह् होऐआ कि में इक कोठे मकान पैसे जेह्ड़े देने हे ओह् शायद ओह् में आन लाईन करन लग्गेआ तां होऐ गे निं ओह् ओह् ट्रांसफर होने हे जेह्ड़े पैसे ओह् फेल होई गे ते ओह्दा जेह्का बड़ा फ्ही में ओह् पैसे बी द्वारा बैंक च गेआ बैंक च कढ़ाए फ्ही उस्सी दित्ते देना हा इक दिन केह् होआ मेरे दाऊं त्रै ध्याड़ियां ओह्दे बिच्च गै भज्जी गेईयां इयैं नुकसान ऐ एह्दा केई बारी सर्विस बड़ी घट्ट चलदी में इक ते बाकी ओर बी बड़ी मुश्कलां जेह्ड़ियां औंदियां तां हून तक ओह् एह् न कि बैंक बिच्च जेह्का अगर कुसा लोन लैना होऐ रेट आफ इंट्रस्ट जेह्ड़ा आखेआ तां बयाज बड़ा लांदे ओह् बयाज देई देईयै इंसान मरी बी जंदा केई बारी केह् होंदा केह् मुकदे गै निं हेन फ्ही ओह् बैंक आह्लें जमीनां बगैरा जेह्ड़ियां न ओह् बेची बाचियै फ्ही अपना जेह्का पैसा बसूल करदे ते और बी बड़े सारे मुश्कलां औंदियां न जेह्ड़ियां बैंक अपने चलांदा ऐ इ'यां बैंक च बड़ा फायदा बी ऐ पैसा साढ़ा सेफ रौह्ंदा साढ़े पैसे गी कोई लेई बी निं सकदा ऐ साढ़ा पैसा जेह्ड़ा बिलकुल सेफ रौह्ंदा अस केल्लुं बी चाहि्दे कुसलै बी चाहि्दे तुस कड्डी सकदे ते अगर कुसै दी देने होन तां उत्थुआं देई बी सकदे कुसै गी आनलाईन पैसे देना औंदे होन जां आनलाईन ट्रांसफर करदे पैसे तां फोन परा जिसदा कुसै दा खाता होऐ बैंक बिच्च ओह् फोनां कन्नैं लिंक होना चाहि्दा ओह् जेह्ड़े पैसे जेह्ड़े ट्रांसफर करदे ते ओह् ओह् पैसे जेह्ड़े न ट्रांसफर करने दा इ'यैं फायदा होंदा के मतलब अच्छा आखेआ कि टाईम बची जंदा इंसान दा और टाईम शा बचने इ'यां तरीका कि अपने खातें आनलाईन कराने चाहि्दे पर केई बारी आनलाईन दा नुकसान कि इंटरनेट केई बारी स्पीड घटी जंदी जां कोई कोई इशू और बी कोई प्राबल्म मुश्कल आई दी टेक्नीकल ओह्दे च केह् होंदा कि ओह् ओह् पेमैंट जेह्की करनी रुकी जंदी फ्ही ओह् आफलाईन पैसे देने पौंदे ओह्दे च बड़ा टाईम वेस्ट बी होंदा इ'यां फायदा बी ऐ इ'यां नुकसान बी ऐ